हांव शिरवय केपें ह्या वाठारांत रावतां हांव रावता त्या वाठारांत तशेंच म्हाज्या आजूबाजूच्या वाठारांत ट्युरिस्ट स्पॉट अशें कांयच ना ताका लागून आमच्या वाठारांत ट्युरिस्ट स्पॉट येवपाचो प्रश्नच ना अजून जाय तशी उदरगत ह्या वाठारान जावना रावपा खातीर ह्या वाठारान जावन जावनात लागच्या वाठारांनी हॉटेल रिजॉर्ट कॉटेज अशी सुविधा ना येरादारी करपाक वेळाचो बसी आसा त्या भायर आपले स्वताचे वाहन घेवन येवपा मेळटा ह्या वाठारांत पळोवपाक देवळां आसा पूण एक दीस रावन ह्या गांवचो नाल्यार ह्या वाठाराचो आनंद घेतले म्हूण कांय सुविधा ना जेवणावळ ही आतांच थोड्या थोड्या जाग्यांनी सुरू जाला कमी प्रमाणांत आसा हवामान हवामान म्हणलें जाल्यार हांगा तशें चडशीं खावपाची जाग ना नाल्यार पावस पडून पूर येतलो असो बी वाठार ना हवामान हें नॉर्मल आसा हवामान सोडलें जाल्यार हेर गोश्टीन आव्हान दिवपाक पडटा